शंकुतला देवी जी मिगी इक्क गल्ल दस्सो थुहाड़ा जेह्का ग्रांऽ दंदेआल ऐ उत्थै केह् केह् खूबसूरती ऐ केह् न दिक्खने आह्लियां न बड़ी सारियां बोल्लियां न दिक्खने गी थ्होंदियां न ते उत्थै बड़े सारे मंदिर न ते मंदरें च लोक डेली औंदे जंदे न उद्धर कन्नै इक शनि दा बी मंदिर ऐ ते उत्थै बी लोग पूजा पाठ करने आस्तै औंदे न ते होर बी बौलियें बड़ा सारा लोक औंदे न न्हानै आस्तै ते कपड़े धोने आस्तै ते बड़ा सारा नज़ारा उत्थै दिक्खने गी मिलदा ऐ ते ओह्दी गै ख'लकै पास्सै जाओ तां उत्थें इक्क बावे दा मंदर औंदा ऐ जित्थै हर साल उत्थै लोकें गी जग दित्ता जंदा ऐ ते उत्थै बी बड़े सारे लोग दूर दूर दा लोग उत्थै औंदे न ते ओह्दे कन्नै दा गै जेह्ड़ी देवका नदी उप्परा दा औंदी ऐ ते ओह्बी ओह्दे कन्नै गै जा दी ऐ ते उत्थै बी बड़े सारे लोक जिसलै नवरात्रे रखदे न ते कंजकां पूज्जियै जेह्ड़ी साढ़ी ओह् होंदी परवाह्ने आस्तै उत्थै औंदे न ते बड़े सारे लोक न जेह्ड़े उत्थै उस मंदरै च जेह्ड़े मत्था टेकने आस्तै औंदे न ते ओह्दे कन्नै गै जेह्ड़ी देवका नदी दा पानी जा दा ऐ ते उत्थै अपनी साख जेह्ड़ी जेह्ड़े व्रत रक्खे दे होंदे नवरात्रे ओह् साख रड़ाहनै आस्तै औंदे न ते होर बी बड़ा सारा नजारा ऐ साढ़े ग्रांऽ दा ओह्दे कन्नै गै लोग दे उत्थें दे लोग ना जेह्ड़े बड़े सारे लोग मन्नतां मंगनै आस्तै औंदे न ते उत्थें जेह्ड़ियां बी मन्नता मंग्गी दियां होंदियां लोग ते उत्थें आइयै जेल्लै ओह् मन्नत पूरी होई दी ऐ ते उत्थै आइयै जे उ'नें मंग्गे दा होंदा ऐ के अस एह् चढ़ागे ते उत्थै आइयै चढ़ांदे न ओह् जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा बावा ऐ ओह् बड़ा बड्डा बावा ऐ लोग उसी मनदे न ते ओह्दे च बड़े सारे लोग जेह्ड़े न उत्थें औंदे न ते साढ़ा दंदेआल इ'न्ना अच्छा लाका ऐ ते बक्खी आं बड़ी सारी हरियाली ते बड़े सारे घर ते बड़ियां सारियां जमीनां न